हैलो रमेश ड्राइवर हैलो मां कोमल थी ॻाल्हायां कल्ह मां तव्हांखे न बुक कयो तव्हां मूंखे लोनावला खां पूने ताईं छॾियव अॼु मूंखे वापसी इहा ई कार ऐं तव्हां ई खपो जेको मूंखे अरबसर ते छॾींदा मूंखे अरबसर पहुचणो आहे अॼु राति ताईं त छा तव्हांखे टाइम आहे त मूंखे होसिताईं छॾींदव छो जो मूंखे न तव्हां जी कार जी रफ़्तारु ॾाढी वणी तव्हां जी हलाइण जो तरीक़ो जाम सुठो आहे आरामदाइकु आहे मूंखे पुठीअ में बि सूर आहे कमर में जाम सूर आहे मां हेॾी देरि कार में वेई न सघंदी आहियां त तव्हां जी जेकी सीट आहे उहा ॾाढी सुठी आरामदाइकु आहे मूंखे कमर में ऐं रस्ते ते जेकी झाका अचनि था उन में बि मूंखे तकलीफ़ न थी न ई मूंखे उल्टीअ जो कोई एहसासु थियो तव्हां जी कार में एयर कंडीशन जेका आहे उहा बि सुठी आहे कूलिंग सुठी आहे तव्हां जी कार जो हलाइण जो तरीक़ो बि सुठो आहे जंहिंखे करे मां तव्हां जी इहो कार वापसि बुक थी कयां जो मूंखे हितां पूने खां अरबसर वञणो आहे हेॾा कलाक कार में वेहणो आहे ऐं मां हेॾी देरि वेई सघां सुठे नमूने मूंखे काई तकलीफ़ न थिए त महिरबानी करे तव्हां वापसि ईंदव मूंखे वठण लाइ अरबसर ते पहुचाईंदव